जय झूलेलाल सिंधी सिंधी मूंखे ॻाल्हाइण में त कॾहिं बि तकलीफ़ न थींदी आहे असां सिंधी आहियूं ऐं असां खे पंहिंजे सिंधी हुअणु ते गर्व आहे पर लिखण में मूंखे लिखणु न ईंदी आहे सिंधी छाकाणि त मां अंग्रेज़ी मिडियम में पढ़ियल आहियां त मां कोशिशि कई हुई सिखण जी पर सिखी न सघियमि अॻिते वरी वापसि सां कोशिशि करणु जीअं टाइम मिलंदो तीअं मां सिंधी सिखण जी कोशिशि कंदमि जीअं मां लिखी बि सघां जीअं मां ॻाल्हायां थो तीअं मां लिखी बि सघां सिंधी ॿोली ॾाढी सुठी आहे ॾाढी मिठी आहे अबाणी ॿोली आहे असां जी त सिंधी हर कंहिं खे अचणु खपे जे के सिंधी आहिनि अॼु कल्ह माण्हू सिंधी न था ॻाल्हाइनि त अॻिते हली करे सिंधी ॿोली गुमु थी वेंदी छाकाणि त हरि कोई अॼु घर में हिंदी थो ॻाल्हाए असां बि किथे किथे के के अख़र हिंदी या विच में एड ॻाल्हाए छॾींदा आहियूं पर तंहिं हूंदे बि सिंधी ॻाल्हाइणु में असां खे कॾहिं तकलीफ़ु न थींदी आहे असां सवले नमूने सिंधी ॻाल्हाए वेंदा आहियूं छाकाणि त नंढे हूंदे खां असां सिंधी ॻाल्हाईंदा था अचूं जय झूलेलाल